हमरा पसन्द छै दालि हमरा पसन्द छै दालि भात सब्जी चोखा पापड़ आओर साथमे अचार बहुत मजा आबै छै खाइमे आओर अइसे तऽ मोमोजसब भी मोमोजसब कैन्टीनमे बहुत अच्छा अच्छा बनै छै ओहो खाइ छिए आओर चिकन बिरयानी मटन सबकिछु बहुत अच्छा लागै छै मटन खाइमे सबसँ ज्यादा तऽ हमरा फेवरेट लागै छै खाइमे दालि भात चोखा बहुत अच्छा लागै छै हमरा आओर मटन कभी कभी आओर चिकन भी आओर मछली भात बहुत अच्छा लागै छै आओर मोमो रोल कैन्टीनमे मिलै छै बहुत अच्छा लागै छै ओहो खाइमे आओर बबहुत तरहके भोजन छै वइसे तऽ तऽ हम तऽ हमरा मोमोज बहुत पसन्द छै मोमोज तऽ वइसे बहुत खाइ छिए हमे तऽ बहुत ज्यादा काल्हिओ खइले छलिए मोमो आओर दालि भात सब्जी पापड़ चोखा तऽ डेली डेली होस्टलमे मिलै छै आओर इएहसब आओर शुक्रवार शुक्रवारके हमसब ओ चिकन खाइ छिए आओर बृहस्पतिके ओ अण्डा फेर कभी कभी मटन भी बहुत मजा आबै छै खाइमे आओर वइसे तऽ वइसे दालि भात रोटी ई बहुत पसन्द छै